हमर घर सुपौल के बलहा गाँव मे भेल बलहा मे एगो मस्जिद छै जे की हमर दादा आर के जमाना के भेल ओ बहुत पुराना मस्जिद भेल ओहिमे पाँचो वक्त के नमाज पढ़ल जाइ छै और ओ मस्जिद के ई खासियत छै की मस्जिद बहुत बड़ा छै और बहुत पुराना छै मस्जिद के जे बनाबै वला रहै अभीतक कोइ नहि छै ओ सब गुजैरि गेलै बाँकि मस्जिद मे एगो दरवाजा छै और मस्जिद दू मंजिल के छै जाहिमे निचा मे नमाज पढ़ल जाइ छै ऊपरो मे नमाज पढ़ल जाइ छै और मस्जिदमे मस्जिदके अन्दर एक कल और टंकी सब लागल छै जाहिसँ मुँह हाथ धोयल जाइ छै साफ़ सुथरा होयल जाइ छै और मस्जिद के अन्दर एगो बगीचा छै ओहि बगीचा मे फूल गुलाब के फूल बहुत प्रकार के फूल छै जाहिसँ मस्जिद के खूबसूरती बढ़ै छै और मस्जिद मे और मस्जिद मे बहुत प्रकार के बल्ब तल्ब लगल छै जाहिसँ मस्जिद के सुन्दरता बढ़ै छै मस्जिदमे और मस्जिदमे बिजली तिजली बहुतकिछु छै एहिसँ मस्जिदमे पंखा बल्ब सब जलै छै मस्जिद बहुत सुन्दर छै मस्जिद के बहुत पसन्द करै छियै अगल बगल के गाँववला लोकसब